السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی یاسر اینڈ سنس ٹراویلس

کون اچھا مرزا صاحب ہیں وہاں پر ذرا ان کو فون دیجیے ہاں انہیں کے ہاتھ پہ میں بک کر رہا تھا گاڑی السلام علیکم مرزا صاحب جی سر جی آپ خیریت نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے جی ہاں آپ ہم سوچے کہ آپ کے جو ہے اس ٹراویل ایجنسی کے ذریعہ جا کے ہم جو ہے ہمارے سفر کو جو ہے خوشگوار بنائیں گے اور جو ہے اس سے لطف اندوز ہوں گے اور جو ہے واپسی پہ آ کے آپ کا شکریہ ادا کریں گے لیکن آپ کی سروس ایسی رہی کہ ما فون تو مجھے کرنا ہی تھا لیکن تعریف کے لئے کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ جو ہے شکایت کرنے پہ مجبور کردئے مجھے فون کر کے

ہاں گاڑی کے تعلق سے جی جی نہیں آپ آپ آپ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ میں آپ کی سروس کی تعریف کے لئے کرا فون میں تو آپ آپ کی ایجینسی کی اور آپ کی جو گاڑی ہے وہ گاڑی کی حالت جو ہوئی ہے اور ہم آج سفر میں جو مسائل پیش آئے اس کے تعلق سے فون کیا میں اور یہ بھی گزارش ہے کہ دوبارہ اس طریقے کی آپ کے پاس سروس اگر ہے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنا ٹراویل ایجنسی بند کر دیجیے اور جو ہے کوئی گھوڑ سواری کا یا پھر جو ہے اپنے کوئی بیل منڈی کا کاروبار شروع کر لیجیے جی نہیں آپ لوگوں کی سروس کے حساب سے وہی سوٹ کرتا ہے صاحب مرزا صاحب غصہ میں مت آئیے جی ہاں نہیں ہاں بالکل بالکل بالکل وہی سوٹ کرتا ہے جی ہاں جی ہاں میرے جانے کے جو ہے آپ حیدرآباد سے سات سو قریب آٹھ سو کلو میٹر کا میرا سفر رہا اور اٹھارہ گھنٹے میں یہ برداشت کیا پھر واپسی میں اٹھارہ گھنٹے برداشت کیا میرے چالیس ہزار روپے میرے جو ہے میں جو ہے ضائع کرلیا اور میں تکلیف اٹھایا میں خود اٹھایا میرے گھر والے اٹھائے اور راستے تمام جو ہے پھر آپ کے حق میں جو بد دعائیں شاید ہم نہیں چاہتے بھی ہمارے دل سے نکلیں وہ تو بات الگ ہی ہے جی تو اتنا میں سہنے کے بعد آپ بول رہے کہ آپ جو ہے غصہ مت کرئیے شکایت مت کرئیے ہوا کیا ہے آپ کا ڈرائیور نہیں بتایا آپ کو اچھا جی اچھا اچھا صرف صرف گاڑی لے جانے کے کچھ پیسے دیتے ہو شکایتیں سننے یا سنانے کے پیسے نہیں دیتے شاید اچھا کیا کوئی کہ اگر فیڈ بیک رہا تو ایسا کچھ اگر ڈرائیور بولا اگر آپ کے خلاف تو اس کو نکال بھی دیتے نوکری سے اچھا یہ پالیسی ہے آپ کے پاس اچھا ہاں نہیں اسی لئے ویسی گاڑی بھیجی آپ ہاں کیا ہوا گاڑی کیا کیا مشکل تھی گاڑی اچھی گاڑی تھی وہ ٹھیک ہے صاحب ایک کام کرئے آپ آپ کے فیملی کے ساتھ جائیے میرے ساتھ چلیے میں دوسری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اچھی گاڑی یہ گاڑی میں تو ہمت نہیں ہے میں ب ب آپ کے بازو میں ایک اور ایک گاڑی لے کر آتا ہوں آپ فیملی کے ساتھ سفر کیجئے واپسی میں آکے بولئے میں الحمد للہ خیریت سے ہوں تو پورے پیسے میں دے دیتا ہوں آپ نہیں آپ تعریف کر رہے ہیں اب آپ کی گاڑی کی

تتیڑا سنیں کبھی آپ تتیڑا بھی ہاں جی جی وہ ہٹا دو گندال تتیڑا جی تو وہ وہ ادھر سے ادھر گھر میں کرتے دیکھیے تو آواز آتی دیکھیے آپ ہاں وہ آواز بھی ذرا اچھی تھی بھائی وہ آواز بھی ذرا کانوں کو جو ہے نہ کہیں نہ کہیں جو ہے تھوڑا اچھا محسوس کراتی تھی مگر یہ تو اچھے خاصے آدمی کو ارریٹیٹ کرنے پہ جو ہے مجبور کر دئیے آپ